एहनमे लोक अपन सांस्कृतिक धरोहरक संरक्षण जे छै से शिक्षाके माध्यमसॅं करैत अछि या अखन जे छै आधुनिक तरीक़ा ओहियो से जे छै करै छथि एक दोसरसऽ शेयरकऽ कऽ आ शिक्षा तऽ छैबय करै शिक्षा नहि यऽ तऽ फेर हमरा अपन संस्कृतिके बारेमे की पता चलत आ जहन शिक्षित होइया लोक तऽ शिक्षा सभसे पैघ माध्यम छै अपन सांस्कृतिक धरोहरके रक्षा करयके वास्ते ओकरा जे छै से ओकर विकास करैके वास्ते आ संग संग सांस्कृतिक प्रसार जे छै तऽ ओहो ज्ञानके प्रसार जे छै शिक्षेके माध्यमसॅं होयत अछि अगर शिक्षित नहि अइ लोक तऽ ओकरा की की मतलब छै जे ई हमर सांस्कृतिक धरोहर छी एकर एतय महत्व छै हँ शिक्षाके माध्यमसॅं ओकर प्रचारो होयत अछि आ कनि अपनो मनमे जे छै से ओ भावनासॅं जुड़ैत अछि जे ई हमर सांस्कृतिक धरोहर छी